जो हमारे घर जो साढ़ै ग्रांऽ दे लोग होंदे साढ़े गांव दे लोक कुत्थें जाई सकदे बड़ी हद्द ऐ ते उधमपुर आई जाङन थोह्ड़ा हारा कम्म कुम्म करने गी शैल जेह्का उद्धर दी कम्म कुम्म करने वास्तै मतलब कि उद्धर शैल अच्छा खासा थ्होई जंदा खाने मतलब कि अच्छा कुछ अच्छा खासा पैसा थ्होई जंदा उद्धर कमाने वास्तै उत्थुं दे उद्धर कन्नै ज्यादा ओह् ऐ मतलब कि उत्थुं दा ज्यादा मार्किट्स न ज्यादा शापस बगैरा न जेह्ड़ा उसी केह् आखदे नेईं गुजारा करने बास्तै ज्यादा पैसे थ्होई जंदे इस कारण ओह् केह् करदे उद्धर तुआं ग्रांऽ दा लोग सिद्धे पुज्जी जंदे अपनी जगह् बिच्च बड्डे बड्डे शैह्रें बिच्च सारी समस्या सारियां होंदियां मतलब कि बिच्च सब चीज़ां सुविधा गै हुंदियां उंदियां ओह्दे बाद उसी केह् आखदे ओह्दे वास्तै ते फिर इक कारण माइग्रेट वास्तै चली जंदे उत्थुं दे लोक ग्रांऽ दे लोक फिर उस फिर ओह्दे बाद